हमरा घरके पास नीलकण्ठ पक्षी आबै छै हमरा ओ बड्ड नीक लागै छै हमरा आमके पेड़पर बैसै छै ओकरा हम देखै छिए उड़ैत हमरा उड़ै छै से बड्ड नीक लागैए ओकरा हम रोजके रोज रोटी खिआबै छिए मैना आबैए हमरा घरके पास ओकरा हम चावलके दाना दै छिए ओकरा पानि पिआबै छिए पक्षी देखैमे हमरा बड्ड नीक लागैए हमर बाल बच्चा पक्षीके पीछे भरिदिन खेलैए हमर पक्षी घरके बगलमे रोज आबैए पक्षी आबैए ओकरा हम सबदिन खाना दै छिए हमरा घरके बगलमे कोयल रोज सुबहके बजैए हमरा बड्ड नीक लागैए कोयलके बोली कोयल कू कू करैए से हमरा बड्ड नीक लागैए आबैए कौआ काउँ काउँ काउँ हमर बाल बच्चा भरिदिन ओकरासँ खेलैए बालो बच्चा भी सिखैए ओकर भाषा हमरा बड्ड नीक लागैए ओकर बोली मैना आबैए बाज आबैए भरिदिन हमरा घरके बगलमे कबूतर आबैए कबूतर बाजैए